हँ कोन कोन कोन फसलके बारेमे जानना छै ओ धानके खेती अभी सीजन भी छै धानके खेतीके धानके खेती भी हाल फिलहालमे ही लागलो छै धानमे की छै की ओकरो जे छै बीज जे छै एकरमे छओ किलो सँ आठ किलो बीज लागै छै आओर ओकरा पहिले बिछकऽ तैयार करए पड़ै छै जब पौधा एक दिन के हो जाइछै आ तब जे छै खेतमे कादा करए पड़ै छै कादा पानि पटाउ कादा करिके ओकरामे जे छै एक एक बितामे धानके रोपाइ करए पड़ए छै हूँ आओर किछु हँ एकरा हँ एकरामे जे छै एकरामे दू बार स्प्रे करनाइ एकदम अनिवार्य छै एक तऽ शुरुआती छै दौड़मे भइए एक महीनाके अन्दरमे तीससँ पैंतीस दिनके अन्दरमे जकरासँ होइ छै एकरामे छोटा पौधा जे होइत छै ई जमीनी कीड़ा हमला प्रकोप जादा होइ छै जकरा कारण की पैंतीस या चालीस दिनके अन्दरमे एकबार स्प्रे करना छै एकबार जब पौधा फूल पर आबै छै फूलके टाइममे उस टाइममे स्प्रे करना छै जेकरासँ बढ़िआँ खेती होतै हँ तऽ गेहूँ जे छै ई अक्टूबर अक्टूबर नवम्बरमे गेहूँ लागैत छै तऽ गेहूँके लिए जे छै सावधानी छै की गेहूँके लिए नही जादा गिला जमीन रहना चाहिए आ नही जादा सूखा मतलब सेम रहना चाही जमीन उस जमीनके एकदम बढ़िआँ तरह हल करिके जोतना छै ताकि खेत फुरफुरा रहै ओकरामे होइ छै की बीज मतलब की निकलैमे कोइ दिक्कत नहि होइ छै तऽ एकरामे आओर एकरासँ सॉलिड बीज निकलै छै आओर अच्छा पौधा होइ छै आओर अच्छा फसल होइ छै हँ

की एक बार जे छै ई तीस सँ पैंतीस दिनमे एकबार स्प्रे करना छै जब छोटा पौधा छै कीड़ाके प्रकोप पड़ए छै आओर एकबार जे वही दुधकट्टामे जब दूध पर रहै छै तऽफतिङ्गा तटिङ्गा जे छै दूध चूसएके कोशिश करै छै उस टाइम स्प्रे देलासँ जे छै फसलमे जे छै दूध नहि घटए छै वजन बढ़िआँ रहै छै फसलमे आओर कोनो फसल आरो कोनो जानकारी हँ मह हँ हँ मक्काके हँ हमरा क्षेत्र पूर्णिया क्षेत्रमे मक्का तऽ प्रसिद्ध छै हमरा बिहारमे पूर्णिया क्षेत्रमे मक्का प्रसिद्ध छै आओर मक्का हमरा यहाँ बहुत भिन्न भिन्न क्वालिटी आओर बढ़िआँ ऊपज छै बुझी एकरो लिए होइ छै कि अक्टूबरसँ अक्टूबर पन्द्रह अक्टूबरसँ पन्द्रह नवम्बरके बिच जे छै मक्काके लगाओल पड़ै छै तऽ एकरो लिए जे छै पहिले जे छै बढ़िआँ ढंगसँ एकदम हल करिके जोतए पड़ै छै अँ ओ अच्छा ठीक छै जब अच्छा ठीक छै आवश्यकता अनुसार फेर बात करबै